آپ کے یہاں ایکس فائیو ریزاٹ خالی ہے کیا کوئی روم خالی ہے سَستے میں سَستے میں کون سا آ جائے گا ہفتہ بھر ہفتہ بھر رُکنا ہے اچھا میں کیا کیا فائدے ہیں تھوڑا سا سَستا بتائیے جس میں ہمیں تھوڑی فیسلٹی بھی زیادہ ملیں کتنے کا ہے اوکے نہیں تھینکس تین لوگ ہیں ہم اور زیادہ سے زیادہ آٹھ دِن تک ہاں جی اوکے نہیں باقی تو سب ٹھیک نہیں سب